आपके पास कौन कौन सा फल है सेब का क्या रेट है सेब का क्या रेट है अच्छा और संतरे का क्या है अच्छा और ये बेदाना का क्या रेट है अनार बेर का क्या रेट है बेर का क्या रेट है उसके बाद आप केला कैसे तो आप हमको और कोई फल है आपके पास ऐसा कर दीजिए आधा किलो सेब आधा किलो संतरा आधा किलो क्या कहते हैं गाजर आधा किलो जो सेब ये सब जो है तो सब में से एक एक आइटम आधा आधा किलो या आधे आधे किलो ही आप पैक कर के भेज सकते हैं कुछ भी हो सकता है इसमें हाँ कर लेंगे हम ये सब हमको आइटम लेना है तो आप जो है तो इस आइटम कर के क्या रेट में देंगे हाँ यह दस रुपये कम कर देंगे किलो पर या आधा किलो आधा किलो पर नहीं अच्छा तो ठीक है कहाँ सब कुछ पैक कर के ऑनलाइन भेज सकते हैं तो हम को ख़ुद आना पड़ेगा तो फिर इसका किराया कौन देगा तो किस जगह आपकी दुकान है अच्छा कल्याणपुर चौक पर ठीक है तो हम आ रहे हैं आप जो है तो पैक कर के रखिए

आने में हमको हमको आधा घंटा लग जाएगा तो आप अकेले रहते हैं दूकान पर